सिंधी भाषा सिखण लाइ ॿावंजाह अखर सिखण ज़रूरी आहिनि जिनिजे करे अखरनि मां शब्द शब्दनि मां वाक्य वाक्यनि मां फ़ुक़िरो फ़ुक़िरे मां निबंध निबंधनि मां किताबु किताबु गॾिजी करे साहित्य ठहंदो आहे सिंधी भाषा जा कंहिं ज़ीदी अखर आहिनि जिनिजो मतलबु ॾाढो सुहिड़ो थींदो आहे की वाक्य बि अहिड़ा आहिनि जंहिंखे मुहावरा तरीक़े इस्तेमालु कंदा आहिनि जीअं त तुंहिंजो सो मुंहिंजो मुंहिंजे हथु न लाइ यानि ॿियनि सभिनी जो पंहिंजो पर पंहिंजे खे केर बि हथ न लॻाए अहिड़ी इच्छा साॻे नमूने केतिरा अखर सिंधीअ जा अहिड़ा आहिनि जंहिंजो मतलबु बि सुंदर आहे जीअं सिफ़ति सिफ़ति माना कंहिंजे ॿिए जी वाखाणु करणु साॻे नमूने ॿिया बि केतिरा वाक्य अहिड़ा सिंधीअ में आहिनि जिनिखे इस्तलाह तरीक़े उपयोग करे सघंदा आहियूं जीअं कॾहिं रोज़ो कॾहिं उपवास माण्हूअ जे जीवन में कहिड़ा बि ॾींहं अहिड़ा ईंदा आहिनि जॾहिं माण्हूअ खे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे पर कंहिं ॾींहं अहिड़ा थींदा आहिनि जंहिं में ग़म ई ग़म मिलंदो अथसि ग़म में माण्हू हाराएजी वेंदो आहे ख़ुशीअ में

पर संत कबीर गुरूनानक देव जीअं समुझाए विया आहिनि त सभु समरस थी करे हलिणो आहे संतनि जो सुभाउ महंतनि जो सुभाउ दरवेश जो सुभाउ सभिनी जो हिकु जहिड़ो थींदो आहे कॾहिं बि ग़म में दुखी न थीजे ख़ुशीअ में हदि खां वधीक ख़ुशी करणु उहो बि इंसान जो फितरत न आहे सिंधी भाषा ते असांखे ॾाढो गर्व आहे छो त सभिनी खां वधीक अल्फ़ाबेट जा अखर सिंधी भाषा में आहिनि जेका सिधी संस्कृत मां भाषा निकितल आहे सिंधू घाटीअ जी सभ्यता हुनजा रस्म रिवाज़ रहिणी कहिणी पहिरवेशु तहेवार सभ गर्व करण जे लायक़ु आहिनि सिंधियुनि जा जेके बि उत्सव थियनि था उन्हनि में मुख्यु जेका आहिनि से वॾी थधिड़ी नागपांचम ॾियारी नूतन वर्ष नवरात्री गुरूनानक जयंती राम नवमी जनमाष्टमी केतिरा ॾिण अहिड़ा आहिनि जिनिखे सिंधी पंहिंजे तरीके सां मल्हाईंदा आहिनि उन्हनि ते असांखे बि गर्व आहे छो त सभु खां न्यारी सिंधी आहे प्यारी सिंधी आहे सिंधी भाउर जॾहिं बि गॾिजंदा आहिनि हिक ॿिए खे पेरे पेई भाकुर पाए राम राम करे गॾिजंदा आहिनि सिंधियत सिंधीअ जी ॿोली ऐं भाषा सां सुञाणी वेंदी आहे जेसीं ताईं भाषा ऐं ॿोली ज़िंदा आहे तेसीं ताईं उहा क़ौम बि ज़िंदा रहंदी आहे